हाँ हेलौ होटल इन्टरनल हॉलिडे हाँ हमराके मतलब एगो ऑर्डर देना छलै से पनीर आओर मट मट पनीर टिक्का आओर नान तऽ जल्दीसँ भेजि दियऽ हमरा भूख लागल छै जल्दीसँ खेलौ नहि छियै बहुत देरसँ बक बक करैलऽ छियै आओर इहाँके हमरा एड्रेस लिख लेतै बिद्या बिहार आओर विद्या बिहार इन्स्टिच्युट ऑफ टेक्नोलॉजी मरङ्गा पूर्णिया आओर बगलेमे छै जादा दूर नहि छै अहाँके एक किलोमीटर पड़तै जल्दीसँ भेज दियऽ